असांजे भारत में त पहिरियों ॾाढा सुठा कपिड़ा हलंदा हुआ जीअं धोती कुर्तो साड़ी लहंगो चोली ईअं वांगुरु हलंदा हुआ हिन वैस्टन कल्चर अची पूरो ड्रैसिंग सैन्स बिगाड़े रखियो अथई असांजे भारत जो पहिरियों ॾाढा माण्हू सिधा हूंदा हुआ त हीउ कपिड़ा हलंदा हुआ हाणे बिल्कुलु शोट्स स्कट ऐं पतो न छा छा अची विया आइन जीन्स टीशटूं टोप इहे सभु था हलनि ॿारनि खे बि इहे ई थो वणनि ऐं ठीक बि आहे पंहिंजो मनु आहे माण्हुअ जो जो बि पाइनि ऐं ख़राबी कोई कोन्हे हूअ पर पंहिंजी सभ्यता में हुजिणो ख खपे सभिनि खे पंहिंजो कल्चर फॉलो करिणो घुरिजे ऐं ॿाहिरि जे कल्चर खे न फॉलो करिणो घुरिजे पहिरियों जीअं असांजी सभ्यता ॾाढी सुठी हुई की लहंगो चोली हुई ऐं ज़ाइफ़ूं जो हुयूं घूंघट ओड़े वेहंदी हुयूं हाणे त उहो बि कोन्हे ऐं मर्द माण्हू बि पहिरियों धोती कुर्तो पाईंदा हुआ हाणे सभेई जीन्स टी शट में अची विया आहिनि ऐं शोट्स बि था पाइनि इहे थोरो गलति लॻंदो आहे पर ठीकु आहे पंहिंजी पंहिंजी सोचु आहे ऐं असां त कपिड़ा कटनी मां ई वठंदा आहियूं कटनी जा सुठा कपिड़ा हूंदा अथव ऐं माया कलैक्शन में ॾाढा सुठा मिलंदा अथव मां त हुतां ई वठंदी आहियां मां त सभु पाईंदी आहियां साड़ी जीन्स टी शट कुर्ता ऐं लहंगा चोली पंहिंजे मन जे अनुसार त हलूं न ऐं सुठा कपिड़ा मिलंदा आहिनि हिते बाक़ी त जीअं फैशन हलंदो आहे हुअंई सभेई हलंदा आहिनि त असां बि हुअंई हलंदा आहियूं मन खे न मारिणो कर घुरिजे ऐं सभु पाइणो घुरिजे हीअं कुझु कोन्हे की इहे ई पाइणो घुरिजेव बसि भारत जा आहियो त तव्हांजी मनु अथव